हैल्लो हैल्लो पल्ल्वी मैडम हांजी केह् हाल चाल ऐ बस ठीक साढ़े इद्धर इंडिपैंडेंस डे दा प्रोग्राम ऐ ते मतलब कि कि'यां कि'यां सब किश करना कि कि'यां कि'यां बच्चें डांस कराना केह् केह् प्रैपरेशनां करनियां ओ किश तुस सनाओ अपने सुझाव हां हां अच्छा अच्छा डांस करी लैन सारे इयां सारें तै असान होऐ जिन्हें जिन्हें गाना बी अच्छा लग्गै हांजी हांजी हां हांजी हांजी हां सेम उऐ हां उऐ गाना लैना कि हां जेह्ड़ा उस्सी गै ओह् करै बच्चें बी इयां स्हेई लग्गै हां हांजी हांजी हांजी हां हां हां हां सारें जेह्का इय्यां स्हेई स्हेई लग्गै हां कन्नै हां कन्नै हां हां कन्नै थोह्ड़ा कोई कोई डायग्रामां बना कोई फ्लैग बना इय्यां इय्यां बी कोई कम्पटीशन अस रक्खी सकदे